खाना पीना बनेबाकके लेल हम नहि हम टी वी चलबैत छी नहि टीवीमे हम बुझय छी नहि मोबाइल चलबयलऽ आबयए पहिलुकावला अखनुकावला सोझका मोबाइल हम चलाबैत छी आ सोझका मोबाइलमे हम गप करैत छी बुझलहुँ तऽ हम अपना दिमागसँ बनाबैत छी सभ किछु आ बनेलहुँ हन जेनाकि खाइ अरिकंचनके चक्का लिअ कोना बनैत छै अरिकँचनके चक्का पत्ता तोडू पत्ताक धोउ मौलाबूँ तऽ बेसनमे ओकरा साटिके बनाबूँ बनायके लोहिआमे तेल ढ़ारि दिऔ आकि कम तेल छै तऽ घुमाइयोकऽ दिऔ आ नहि छै बढ़िआँ बेसी तेल छै तऽ छानिए कऽ करु तऽ हम अरिकँचनके जे चक्का बनाबैत छी अपना दिमागसँ बनाबैत छी तऽ मछली फेल रहैए ओहिठाम बुझलहुँ तऽ हम कोनो माध्यमसँ नहि कोनो सहारासँ नहि हम अपना दिमागसँ